हा मां हाणे अञा थी करे आयमि दिल्ली खां सूरत खां दिल्ली खां मुंबई हेॾे हरिद्वार हरिद्वार खां मथुरा मथुरा खां वरी वापसि सूरत मूंखे त सुठो अनुभव थियो ऐं अॻिले बि मां अठ ॾह साल अॻु में बि वयुमि छोकी जेम्ल्हि थोड़ी घटि मज़ा आई पर हाणे त सुठा सुठा साधन अची विया आहिनि जेकी अच वञ में कोई बि तकलीफ़ु न आहे याने की छाकाणि त जे टिकट रजिस्ट्रेशन कराए छॾियोसि फस्ट क्लास के वञी करे असां वापसि जल्दी में अची सघो था पिया पंहिंजे समय ते वञी पउ ऐं पंहिंजे धंधे ते लॻी सघो था पिया